जय झूलेलाल जॾहिं मां ॿावीह सालनि जी थियमि त मुंहिंजे लाइ हिकु सुठो रिश्तो आयो उओ रिश्तो मुंहिंजी मम्मीअ जी साहेड़ीअ ॿुधायो हुयो छोकिरो बि सुठो हुयो धंधो बि सुठो हुयोसि वापारु बि सुठो हुयसि हुननि खे बि मां पसंदि हुयमि हूअ बि मूंखे पसंदि हुया पर मुंहिंजो पप्पा न आहे ऐं घर में मां ऐं मुंहिंजी मम्मी ई रहंदा आहियूं मुंहिंजी मम्मीअ खे एतिरो पेसो जमा थियल ना आहे त मुंहिंजी शादीअ जो ख़र्च कढी सघे सोन कपिड़ा इहो वठी सघूं त ऐं पर मम्मी इहो रिश्तो हथ मां विञाइण न पई चाहे ऐं वरी ॿियो त पेसा बि हथ में न अथसि पो इहा ॻाल्हि मां पंहिंजी चाचीअ सां कढी त मम्मी इहो रिश्तो अ विञाइण बि नथी चाहे ऐं वरी ख़र्च बि नथां करे सघूं त मुंहिंजी चाचीअ मूंखे चयो त ईअं हूंदो त थोरो ख़र्च शादीअ जो ख़र्च थोरो मां ॾींदमि ऐं मम्मीअ खे चइसि त वॾे मामा सां बि शादीअ जे ख़र्च लाइ ॻाल्हाए ॾिसे छा उहो असांखे शादीअ में थोरी मदद ॾींदा त मम्मीअ वॾे मामा सां अ शादीअ जे ख़र्च लाइ ॻाल्हायो मामा चयोसि जेको बि थींदो सोन साड़ियूं कपिड़ा मां शादीअ जो ख़र्च कंदुमि ऐं ॿियो जेको बि थींदो मूंखां उहा शादीअ में मदद ॾींदुमि तव्हां ता तव्हां कोई बि चिंता न कयो सब सुठो थी वेंदो अहिड़ीअ तरह शादीअ जो फ़ैसलो करण में मूंखे कठिनाई आई जय झूलेलाल